भारत के महत्वपूर्ण स्थल मे सँ एकटा ताजमहल अछि जे प्रेमक प्रतीक अछि आ ई शाहजहाँ द्वारा बनाओल गेल एकटा सफेद संगमरमरसँ निर्मित मीनार अछि आ भारतमे एकटा प्रमुख स्थल मे सँ कुतुबमीनार सेहो अछि जे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाओल गेल छल आ ई दिल्लीमे स्थित अछि लालकिला सेहो भारतक एकटा आकर्षक किला अछि जे मुग़ल शासक शाहजहाँ बनेने छलाह अपन राजधानी आगरासँ दिल्ली मे शिफ्ट कऽ कऽ आ एकरा बनबामे समय लगलै सोलह सए अड़तीस सँ सोलह सए अड़तालीस केँ बीचमे एकरा बनाओल गेल भारतक प्रमुख स्थलमे सँ एकटा अछि हुमायूँ के मकबरा जे भारत आ ईरानी वास्तुकारी के एकटा बेहतरीन संकलन अछि हुमायूँके मकबरा एकटा ऐतिहासिक स्थल अछि आ भारतक प्रमुख स्थलमे सँ एकटा फतेहपुर सिकरी सेहो अछि जे आगरासँ चालीस किलोमीटर दूर स्थित अछि मुग़ल शासक अकबर कऽ शासनकालमे शाही शहर फतेहपुर सिकरीसँ मुगलक राजधानी छलए हवामहल सेहो एकटा भारतक प्रमुख स्थल अछि आ एकर नाम हवामहल ताहि दुआरे पड़ल कियाकि ई महल के अन्दर जएबा पर बाहरसँ हवाक अनुभूति होइत अछि नओ सए तिरपन खिड़की अछि एहिमे कुल आ कोणार्क के सूर्य मंदिर एकटा प्रमुख स्थल सेहो अछि भारत के आ गंगवंश के महाराज राजा नरसिम्हा देव उड़ीसाक पूरी शहरसँ पन्द्रह किलोमीटर दूर स्थित कोणार्क मंदिर एकटा निर्माण करबेने छलाह बंगाल के खाड़ी तट पर स्थित अछि मंदिर कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भारत के प्रमुख स्थलमे सँ एकटा विक्टोरिया मेमोरियल सेहो अछि जे कोलकातामे स्थित अछि भारत मे ब्रिटिश शासनकालकेँ दौरान कोलकाता मे स्थित विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण भेल छल आ एकर वास्तविक डिजाईन सर विलियम इमर्सन कयने छलाह एकर अन्दर एकटा म्यूजियम अछि जे ब्रिटिश शासन के याद दिलऽबैत अछि